ॾह हज़ार पंज सौ यारहं हज़ार पंज सौ ॿारहं हज़ार पंज सौ तेरहं हज़ार पंज सौ चोॾा हज़ार पंज सौ